हय हय कोण उलयता आं सई कशें आसा गो आं सांग आ बारावी खंयच्या स्ट्रिमान केलां तुवें बारावी आ बरें पि सि बी सायन्स ओके तुज्या मनान किदें आसा तुवें आतां करियर ऑपॉचुनिटीचें चिंत्ता पळय आतां तूं मॅत्स घेतलां तुवें जाल्यार तूं आ पि सि बी घेतलां तुवें बायलॉजी बरें जर तुंवें बायलॉजी घेतलां न्ही जाल्यार तुका मायक्रो बायलॉजी एक आसा यू कॅन गो फॉ मायक्रो बायलॉजी तातून रिसर्च आनी ओ नवीन एक कॉन्सॅप्ट आसा तेज्या फुडें सुद्दा म्हणजे नव नवीन नवीन प्रगती जायत आसा आणी जॉब पळयशीत जाल्या खूब आसा तातून दुसरें आसा तें एक तूं हेका डॉक्टर यू कॅन ट्राय टू बिकम अ डॉक्टर डॉक्टर खातीर एप्ला आ ओके

बरें पळय जर तुका आतां फॉर यू तुजे आक्टिविटीज खूब इम्पॉटण आसा जाल्यार आतां तुज्या कडेन तितलो टायम ना अभ्यासाचेर जाल्या तूं ग्रॅजुएशनांक वचूं शकता बिएससिचेर आतां फोकस कर फुडें मागीर रिसर्च हो जो फिल्ड आसा खुबशीं भुरगीं रिसचान वचूंक सोदनात पण रिसच जर तुंवें घेतलो हातून तुका फुडें खूब स्कोप आसूं शकता जाने के बा फक्त ग्रॅजुएशन म्हुणू सोडून दिता पण तीं फक्त ग्रॅजुएशन म्हुणू करनाका फुडचो विचार कर ग्रॅजुएशन जावन एम बी ए आसा एम सी ए आसा ह्यो सगळ्यो तुका म्हणजे ऑपॉचुनिटीज पोस्ट ग्रॅजुएशन सुद्दा केलें जाल्यार सुद्दा जॉब ऑपॉचुनिटीज किंवा तुजे नॉलेजीन भर भरपूर पडटली सो हाजोय तूं विचार कर गोंयान जर तूं रिसच करपाचें चिंत्ता जाल्यार एन आय ओ आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑट ऑफ ओशनोग्रॅफी जर तुका दर्यान बरें आनी किदें आसल्यार फोन कर म्हाका मागीर तूं सई बरें बाय